تلنگانہ میں اکنامک سوسائٹی کے لیے ایک ہی مضمون اور ایک کمیٹی ہے جہاں وہ گفتگو کے کر کر اپنے اپنے بات رکھتی ہے اور حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول رہتا ہے